जोंनि जायगानिफ्राय गेलेनाय गेलेगिरि ओंखारनायफोरनि मुंआ बेबायदिनो मिथिंगा दानसोरां मैखोम बिसोरो गेलेनानैहाय मोजां रोखोमैनो गेलेयो आरो बिसोरो गामिनि ज' लोगोफोर लानानै फोरोङो एबा गुबुनफोरखौबो सोलोंहोनो थिनो गावसोरनि गेलेनायखौबो मोजां मोनहोयो मोजां रोखोमै गेलेनानै बिसोरो मोजां रोखोमै फोरोङो गावसोरबो गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै नाम लायो एबा नाम लानानै फैयो बेबायदिनो प्राइज मोननाय ट्र'फि गेलेनानै भलिबल फुटबल बेबायदिनो हकि बास्केटबल गोबां रोखोमनि गेलेनानै बिसोरो गावसोरनि गेलेनायखौ दिन्थियो आरो गेलेग्रा होननानै गावसोरो गोजौ थाखोआवहाय सुबुंसार जानानै मिथिसार जायो आरो बिसोरो गावसोरनि गेलेनायफोराव मोनसे हांखो बानायदों जेरै बे हांखोआ गोजौसिन थाखोआव थांनायनि गोजौसिन थाखोआव थांनायनि एबा गावसोरखौ जौगासिननो हानायनि मोनसे सरकारनि नोजोराव हांखो बोनानै दोनदों जेनेबा बिसोरो जेरावबो गेलेनो मोनो आरो जेरावबो थांनो हानायनि आउट काउन्ट्रि फोराव दस्रा जायगाफोराव दस्रा देसआव बेरायहैनानै गेलेनो मोननायनि आरो बिसोरो बेबायदि हांखो बोनानै गालांदों जों जेना आरो जों रावनिबो गेजें जाया बेबायदि बुंनानै आरो जों जेरावबो देरहागोन जेरावबो देरहानायनि नाम लागोन जेरावबो जों थांगोन गेलेगोन आरो बयखौबो जों जोंबायदि खालामगोन होननानै हांखो बोनानै गालांदों बेबायदिनो बयहाबो जोंबादि जानांगौ होननानै बिसोरो जौगासारहोनो थाखाय खावलायो फंबाय बिदा बिसोरखौ आरो एबा बिनानावफोरखौबो भलिबल फुटबल गेलेनायफोरावबो बाहागो लानो थाखाय खावलायदों बेबायदिनो बयहाबो मोनथाय दं होननानै बयबो गावसोरबो गेलेयै गेलेयै देरहासार जालांनो हानाय गावसोरनि मोनसे हांखोखौ गालाङो जेरै गावसोर गोरलैनिफ्रायनो सोलोंनानै थांखि लानानै गोसो जाहाबनानै गेलेयो गेलेनानैसो बेबायदि जौगालांनो हादों आरो गावसोरबो बेबायदि ग्रुप लानानै सोलोंनानै फोरोंजानानै गेलेनानैसो गोरों जानानै गोजौ थाखोआव जौगालांनो हादों मिथिंगा दानसोरांमोना बिसोरो जायगानिफ्राय ओंखारनानै गेलेग्रा सुबुंफोरा गोबाङैनो दङ आरो बिसोरो गावसोरबायदिफोर जाजानो लुबैनानै गुबुनफोरखौबो फोरोङो आरो गुबुनफोराबो सोलोंनो नाजायो बेबायदिनो गुबुनफोरखौबो दावगालांनो थाखाय गावसोरनि हांखोखौ मोनसे गिदिर होननानैहाय बोनानै गालांबाय बिसोरो